جی ہاں ہاں پارٹی ہو جاتی ہے پر آپ ہاں بہت اچھا ہے آپ کو نہ پہلے سے بکنگ کروانی پڑے گی اور اس کے بھی کچھ ایڈوانس پے کرنا پڑے گا آپ کو یہاں ہر طریقے کے فوڈ مل جاتے ہیں نان ویج اور ویج دونوں آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیں ہاں ہاں ہمارے پاس نان ویج اور ویج کی دونوں ہی ورائٹی ہے آپ کو نان ویج نان ویج چاہیے جی آپ نا آڈر مجھے پہلے سے دے دیں گی کیا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے آڈر آتے ہیں جب آپ مجھے پہلے سے آڈر دے دیں گی میں اس پر پہلے ٹیم ورک کروں گی اوکے ٹھیک ہے آپ کو پہلے ایڈوانس پے کرنا پڑے گا جی ایڈوانس تو دو ہزار پے کرنا پڑے گا ابھی پھر بعد میں آپ جب آئیں گی تو پھر آپ کو دوبارہ پے کرنا پڑے گا اس کا ٹوٹلی ٹوٹلی اکاؤنٹ اماؤنٹ آپ کو اہ کتنی چاہیے کتنے ڈش چاہیے دس پندرہ ڈش تو آپ کو تو مہنگا بیٹھے گا کم سے کم پچیس چھبیس ہزار تک بیٹھ جائے گا پچیس ہزار ایک ڈش کا تو وہ نان ویج ویسے بھی مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے پاس ایڈوانس پے کر دیجیے ہاں اوکے اوکے اوکے تھینک یو